جی ہاں میں نے وکلپ کیا ہے کہ کیمیکل کیڑے مار دوائی مٹیوں کو خراب کر رہی ہے کیونکہ پہلے جو کھیت میں اپجاؤ ہوا کرتی تھی وہ آج کل کے ٹائم میں اپجاؤ نہیں ہوتی ہیں آج کل کے ٹائم میں لوگ سبزیوں میں انجیکشن لگا لگا کے اور پودوں میں انجیکشن لگا لگا کے بڑا کرتے ہیں کیونکہ پہلے کے ٹائم میں جو اپجاؤ ہوا کرتی تھی وہ اب کے ٹائم میں نہیں ہوتی ہے اور جو پہلے کے ٹائم میں اپجاؤ ہوتی تھی وہ مٹیوں میں اور کیا کہتے ہیں اصلی اپجاؤ ہوا کرتی تھی جو بیجوں سے کیا جاتا تھا لیکن آج کل کے ٹائم میں جو اپجاؤ ہوتی ہے وہ مشینوں سے اور انجیکشنوں سے کیا جاتا ہے اس لیے جو پہلے جو اپجاؤ ہوا کرتی تھی وہ اچھی خاصی اور ایک دم تازہ سبزیاں دیا کرتی تھی اور اچھی کھیتی بھی ہوا کرتی تھی لیکن آج کل کے جو اپجاؤ ہو رہے ہیں کیونکہ پہلے جو بیچ میں جو کیڑے مارنے کی جو کیمیکل آئے تھے اسے چھڑکنے کی وجہ سے جو آج کل کی مٹی ہے وہ اپجاؤ ہونی بند ہو گئی ہے اور نااپجاؤ بن چکی ہے جس میں اب کوئی چیز ہم اپجاؤ نہیں کر سکتے